हॅलो सुदाकर गॅरेज आं म्हाजी मातशी गाडी सारकी करपाक जाय आसली सर्विसींग करपाक जाय आसली किदें किदें करचें पडटलें किदें किदें आं आं आं आं आं आं आं किलोमिटर बी पळयतलो तूं मागीर आं आं हा आं आं आं आं आं हय आनी ऑयलीक हाका पेडांक बिडांक कितले पयशे पडटले आं हय हय आं आं आं आं केन्ना हाडू गाडी आं फाल्यां आं आं कितलो टायम लागतलो आं दवर आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं आं फाल्यां येता तर

फाल्यां धा धांक सुमार येवं आं णव धाक म्हटल्यार येता हय णव धा म्हटल्यार येता हय मात्शें आमकां मागीर सांची भायर सरपाक जाय खंय म्हणून मातशें बेगीन मातशें कर आं आं आं आं बरें तर बरें तर फाल्यां येता तर णवांक बरें बरें आं थँक्यू